म्हाका खरें म्हणल्यार पारंपारीक रितीन पेन आनी कागदाचेर बरोवपाचें तें आवडटा कारण म्हाका आजून लॅपटोपाचेर टायप करपाची सवंय जावंक ना पूण मोबायलाचेर जाल्या सवंय आनी ती म्हाका आतां आवडूंक लागला पूण आयची जर काळाची गरज पळयत जाल्यार मोबायलाचेर आनी लॅपटोपाचेर टायप खंयची आमी करतात ती आयची आयच्या काळाची काळाची गरज आसा कारण आयज आमी खूब फुडें पावला तातूंत आधुनीक ती आधुनिकता जर पळयत जाल्यार तातूंत खूब बदल आयला आधुनीकरणान आनी आधुनीकरण जर पळयत जाल्यार आधुनीकरणान आमकां लॅपटोप आनी मोबायलाचेर टायप करपाक येवपाकूच जाय आनी हें स्वभावीक आसा हो बदल स्वभावीक आसा ताका लागून काळाची गरज म्हणून आतां आमकां परंपारीक रितींतल्यान जें आसा तें कागदां वयल्यान लॅपटोपाचेर टायप करपाचेर येवचें पडटा